हेलो हँ बोलु कहाँ सँ कहाँ है वाल्मीकि टाइगर जगह जैसे वहाँपर घूमैके लिए घूमैके लेल हम गाजियाबादसँ आयल छी

हँ हूँ हँ हँ हुँ हुँ

हुँ हुँ हुँ

हँ हँ हुँ हुँ हुँ हुँ तऽ

हुँ हुँ हँ हँ तऽ जैसे कि वहाँपर आओर कोन कोन जगह भेलै जे घूमैले उ जैसे औरो वहाँपर जैसे टाइगर अथी वाल्मीकि टाइगर अथी जगहके नाम भेलै तऽ जैसे कि वहाँपर हर तरहके जानवर सभ मिलै छै हर तरहके ले हँ लेकिन लेकिन मेन जे है ई नाम बा अथी वाल्मीकि टाइगरके नामसँ प्रसिद्ध हेथिन न हुँ हँ हँ ओहिसँ चीता वीता सभ होतै वहाँपर बाघ ई सभ सभ होतै हँ हँ लेकिन हँ विशेष रूप जे उहे बाघके नामपर प्रसिद्ध हथिन

हँ हुँ हँ चलु चलु बहुत अच्छा बहुत अच्छा है जे हमरा बता देलीह जे उहे घूमैके लेल एलीह हऽ